नमस्ते बताइए मैम अच्छा कितने बच्चे हैं अच्छा तो किस किस उम्र के कपड़े मतलब बच्चे जो हैं तो किस किस उम्र के हैं बारह पंद्रह साल के हैं या अच्छा अच्छा लड़की लड़कियों का मतलब क्या चाहेंगे लड़कियों का टाप स्कर्ट या कुर्ता सलवार सूट अच्छा अच्छा और लड़कों के लिए पैंट शर्ट चाहिए अच्छा पैंट शर्ट लड़कों के लिए ठीक है हम दे देंगे और सही रेट लगा लेंगे क्योंकि हम होलसेल बेचते हैं और जितना बढ़िया हम सिल देते हैं और सिलाई भी करते हैं बेचते भी है बेच कर के सही रेट आपको दे देंगे अच्छा अच्छा दस हजार का चाहिए अच्छा अच्छा ठीक है सही रेट में हम दे देंगे सही रेट हो जाएगा रुपये रुपये बता दें अच्छा रुपये मान के चलिए लड़कों का अलग बताएँ लड़कियों का अलग बताएँ दो सौ रुपये पीस पड़ेगा एक लड़के का दो सौ रुपये

चलिए चलो थोड़ा कम कर देंगे आपकी बात है आप तो प्रिंसिपल है तो थोड़ा कम कर देंगे चलिए डेढ़ सौ रुपये पीस दे देना डेढ़ सौ रुपये पाँ पाँच हजार लड़के पाँच हजार लड़कियाँ ना क्योंकि हम खरीद के लाते हैं और हमको भी देना पड़ता है मेहनत करते हैं फिर और इसकी सिलाई सिलाई भी करते हैं मेहनत का काम है ना नहीं डेढ़ सौ से कम नहीं हो पाएगा डेढ़ सौ रुपये हो पाएगा ये आप के लिए सही रेट बताएँ हैं बाक़ी अगर हमारे समझ में होता तो हम कम कर देते हम आपका हर साल सिलते रहेंगे अच्छा कपड़ा देंगे और अच्छी सिलाई करेंगे ठीक नमस्ते